तसो पळोवंक गेल्यार स्पोर्ट्स हो म्हजो आवडतो तशें हांव खुबशें स्पोर्ट्स गेम्स खेळटा स्पोर्ट्स हर एक जिवनाक उपयोगी आसा जसो स्पोर्ट्स खेळ्ळो कांय ना लोकांचो विचार बदलता लोकांचे मेंटल हेल्थ आसता पय ती बदलता तशेंच कितें स्ट्रेस आसलो जाल्यार ते तेंचे कमी जाता स्पोर्ट्स खेळ्ळो कांय ना तुजे वांगडा तुका खुबशें नवीन मित्र गावता स्पोर्ट्साचेर खुबशें एकामेकाकडे बरी बशेंन रावता स्पोर्ट्स आज काल पळोवक गेल्यार सारको म्हूणटा तो गरज आसा सगळ्यांत भुरग्यांनी भुरगें तशें जाण्टे सगळ्यांनीत स्पोर्ट्सान इन्वोल्व जावंक जाय कित्याक सगळ्यांचेर केन्ना केन्ना कामाचो इतको बोजा आसता की केन्ना केन्ना तेका टायम गावाना पूण जेन्ना ते स्पोर्ट्स कसले एक्टिविटीजांनी गेले कांय ना तेंच्या तकलेन जे कितें चलिल्लें आसता कामाचे जावं आनीक खंयचे घराचे फेमिलीचे जे कितें चल्लेले आसा जेन्ना तो स्पोर्ट्स खेळोंक वयता पय तेन्ना तो सगळो फ्री जाता तशेच तो स्पोर्ट्सान गेलो कांय ना तेका नवीन मित्र गावता नवीन मित्र वांगडा तेजी उलोवप जाले कांय ना तो घरचे किते प्रॉब्लम आसले जाव कामा वयले कितें प्रॉब्लम आसले कितें आसले तेजे संकट कसले जाल्यार तो मातशें कमी जाता तेजे तशेंच स्पोर्ट्स खेळ्ळो कांय ना आरोग्य बरें उरता आरोग्य बरें उरलें जाल्यार सगळें बरें आसता तेका लागून स्पोर्ट्स हे सदांच भुरग्यांनी तशेत जाण्ट्यांनी सगळ्यांनीच खेळोंक वयचे